پھر ذہن میں فوراً اس موضوع پر لکھنے کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے اسی طرح معاشرہ کے اندر پیدا ہونے والے مختلف طرح کے مسائل سے میرے ذہن میں لکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس پر لکھنا چاہیے اور اس پر لکھنا بہت اچھا ہوگا حکومت کے مختلف فیصلے یا حکومت کا طرز عمل اور اس کا رویہ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 غرض یہ کہ مختلف اسباب ہیں جو مجھے ذہن میں لکھنے کے آئیڈیاز پیدا کرتے ہیں